جی ہاں میرے لیے علامہ اقبال ایک بہت بڑا تحریری سرپرست اور رول موڈل ہے ان کی شاعری صرف خوبصورت الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک سوچ ایک زبان اور ایک نیا نظریہ ہے اقبال نے ہمیشہ خود آگہی خودی اور علم کی طرف توجہ دی جو میری سوچ کو بہت گہرا اثر دیتی ہے